فوٹو گرافی میری ہابی ہے اور مجھے فوٹو کھینچنا بہت پسند ہے میں روزانہ فوٹو کھینچتا ہوں اور اس کے لیے میں بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں جیسے میرے گھر کے پاس میں ایک باغ ہے وہاں پر بہت طرح کے پیڑ پودے ہیں جیسے آم کے پیڑ امرود کے پیڑ چیکو کے پیڑ وغیرہ اور ندیوں کے فوٹو کھینچتا ہوں مجھے تاریخی مقامات گھومنے کا بہت شوق ہے جیسے تاج محل لال قلعہ دلّی کی جامع مسجد لودھی گارڈن ڈی ایل ایف مال لکھنؤ کی بھول بھلیاں ان سب جگہوں کی تصویریں میں نے اپنے کیمرے سے کھیچی ہیں اور ان تصویروں کو اپنے انسٹاگرام پیج پر اپلوڈ کیا ہے اس طرح میں جب کبھی باہر جاتا ہوں تو وہاں کی تصویریں کلک کرتا ہوں